गाछीमे जेना अहाँकेँ भए गेल बहुत तरहके गाछी जखन अहाँ लगाबैत छियै तऽ ओकरामे बहुत तरहके कीट कीड़ा रहैत छै आमके गाछीके लै लिअ अहाँ आमके गाछीमे अहाँकेँ कि होयत जखन ओकर मौसम आबैत छै तऽ ओकरामे लस्सा निकलै लागैत छै लस्सा निकलैके बाद की होइत छै तऽ लस्सा जखन निकलत अहाँकेँ तऽ लस्सामे अहाँकेँ एते गन्दा तरहसँ लस्सा निकलऽ लागत जे ओकरा पर कीड़ा आबऽ लागैत छै आओर ओ कीड़ा ने गाछीके लिए बहुत खराब मानल जाइत छै अहाँकेँ कीड़ा आबि जाइत नहि तऽ गाछीके ओ खराब करै लागैत छै गाछीके पता खाइ लेलक गाछीके फूल होयत जे अहाँकेँ ओ खाइ लगैत छै तऽ ओकराले कीटाणु किट देल जाइत छै ओकर बाद ओकर रख रखावके लिए अहाँकेँ ओकरामे हम सभ स्प्रे करैत छियै कोनो नामके स्प्रे आबैत छै ओ मार्केटसँ अनलहुँ आओर स्प्रे केलहुँ पूराके पूराके पेड़ पर तऽ की भेल जतेक कीड़ा रहैत छै ओ तऽ मरि गेल ओ गाछीसँ ओकर गन्धसँ दूर रहल तऽ फूल फूल भेल गाछीमे तकर बाद ओकरा फूलसँ खोलबैत छियै तऽ गाछी सभके तऽ बारेमे बात भए भए गेलै तऽ ओकर रख रखावके लिए किछु छोट गाछी रहल छोट गाछीमे हमसभ की केलहुँ ने जाली लगाइ देलौहुँ जाली लगाबैके बाद की होइत छै ओहिमे पेड़ो पौधा ओकरोसँ बचि गेल कीड़ो मकोड़ासँ बचि गेल लेकिन स्प्रे आइके टाइममे एहन एहन कीड़ा सभ आयल यऽ ने जे स्प्रेके बिना ओ बातके मानै नहि छै स्प्रे अहाँकेँ करैये पड़त ओकरामे स्प्रे जखनि ओकरा पर कै देबै तऽ ओ कीड़ा मकोड़ा भी मरि जायत अगल बगलके आ ओ लागत नहि कनिटा कनिटा बचि जायत आ आइ काल्हिके पिल्लु सभ जे एलैया ने बड़ा बड़ा बुधिआर पिल्लु सभ एलैया ओ पिल्लु सभ मोनके आजीज कै देइया जेना ओकरा हटाना छै ओकरा ई करना छै तऽ ओकरा लोक ओकरा सभकेँ लोक की केलक तऽ धीरे धीरे अपन कै कऽ ओकरा पिल्लुके उपर दवाइ देलहुँ तऽ दवाइ देलाके बाद पिल्लु जे छै ओ मरि जाइत छै तऽ मेन आइ काल्हि स्प्रे तऽ बतेबे केलहुँ अहाँकेँ मेन स्प्रे केलहुँ ओकर बाद फेर कीड़ा मारऽ ला अहाँकेँ ओकरा ला एकटा चून भी आबैत छै एकटा ओ चून अगर गाछीके बगल बगल छीट देलहुँ तऽ ओ कारणसँ की भेल कि कीट कि ओकरा पर आयल नहि कीड़ा लागल नहि ओकरा पर तऽ चून एक उपाय चून भए गेल अहाँकेँ दोसर उपाय भए गेल अहाँकेँ की स्प्रे कए दिऔ तेसर उपाय ओकरा जाली लयके घेर दिऔ गाछीके गाछीके जखन जाली लयके घेर देबै ने की होयत कि ओहिमे कीड़ा मकोड़ा सभ कनिटा कम लागैत छै आर आरो बहुत तरहसँ उपाय छै कि पेड़ पौधाके कोनो कोनो पेड़ एहन होइत छै जेकरा अहाँकेँ टाइम पर काटै पड़त ओकरा नहि काटबै तऽ ओकरामे की होयत अहाँकेँ पेड़ पौधाके ई तऽ कै लेबै लेकिन ओ टाइमके आबैके बाद ओ कनिटा खराब भए जाइत छै तऽ ओकरा एक गाछीके कहियो कहियो पाँगेयो पड़ैत छै लेकिन ओ सीधा रहैत बहुत तरहके रख रखावके लिए ओकरा जे छै ओकर बाद गार्डेनिङ्ग अहाँकेँ करैत छियै तऽ गार्डेनिङ्गके लिए किछु चाकू ताकू राखय पड़त तब जाकऽ ओकरा काटै पड़त ओकरा सहि तरिकासँ काटै पड़ैत छै ओकरा सहि तरिकासँ शेपमे राखय पड़ैत छै गार्डेनिङ्ग करै लए अहाँकेँ आओर कीट मकोड़ाके लिए अहाँकेँ मच्छरके लिए मच्छरो सभ तऽ बहुत होइया आज कल सुनते छी देखिते छी साला सभ गाछी सभके बर्बाद कै दै छै ओकरो सभके लिए स्प्रे आबैत छै बहुत तरहके आ कोशिश केलहुँ कि अगल बगल नाला नहि बनै नाला ओकराले पानि ला जे छै ओ बनै लेकिन ओ गन्दगीबाला पानि होइत छै ने ओकरासँ कनिटा सावधानी बरतै पड़ैत छै जँ गन्दगीबाला पानि अगल बगल नहि रहल तऽ भए जाइत छै नाला नाला सभके साफ करैत रहलहुँ नाला सभके कीटाणु ओकरा बनबे नहि कयल ओकरामे आ पेड़ सभके उपर जब स्प्रे भेल तऽ ओकर जे गन्ध होइत छै ने स्प्रेके ओ बड़ा बढ़िआँ होइत छै ओकरामे कीड़ा सभके ओकरा मारि देलक जहरो होइत छै ओकरामे स्प्रेमे गन्धेटा नहि जहरो होइते छै जहरसँ तऽ पेड़ पौधा ठीक रहैत छै आ सीजन आबै पर जेना आमके सीजन एलै तऽ आमके सीजन आबैसँ पहले ओकरामे स्प्रे करै पड़ैत छै नहि तऽ अहाँकेँ कीड़ा आबि जाइत कीड़ा सङ्गे लस्सा आमके सीजनमे तऽ लस्सा अबितैटा छै आममे आ आममे लस्सा एलै तऽ लस्साके साथमे कीड़ो एते कीड़ा मकोड़ा ओ अहाँ आमके पेड़ लग जेबै तऽ देह पर लागि जायत एते कीड़ा मकोड़ा रहैत छै तऽ ओकरालेल की करै पड़ैत छै अहाँकेँ जते आम आम पर कीड़ा मकोड़ा छै तऽ आम पर स्प्रे मारि देलहुँ सभ कीड़ा मकोड़ा साफ आओर फिर अहाँकेँ आरो आम आर आमके भए गेल अहाँकेँ ओकर रख रखाव भए गेलै आ एकटा गतखोदनि गतखोदनि आबैत छै साला ओ चिड़ियाँ ओ बहुत वाहिआत ओ की केलक अहाँकेँ चिड़ियाँ ओ गाछ खोदि खोदि गाछ खराब कय दै छै सील सभ गाछके तऽ लकड़ियोके नहि काज भए जाइत छै बहुत गाछके लकड़ीके यूज करै लै अहाँके ओकरा भगाबै कनिटा लेइ पड़ैत छै आ रख रखावमे अहाँकेँ हमर सभके इलाकामे कनिटा बन्दरो अछि कनिटा बन्दरो सभ बड़ा गाछके मुँह तोड़ि दैत ई तोड़ि देइत हम सभ गुलैन्ती रखने छी गुलैन्तीसँ की केलहुँ गुलैन्ती लएके ओकरा बन्दर सभके अपन हाँकैत रहलहुँ गुलैन्ती लएके कखनो गुलैन्ती लएके ठोकि देलहुँ गुलैन्तीसँ तऽ ओहि तोड़िके तऽ मतलब चारि पाँच तरीका हम अहाँकेँ बता देलहुँ एक भए गेल अहाँकेँ मच्छरदानीसँ मच्छरदानीसँ गाछके घेर देलहुँ दोसर भए गेल गाछमे चूना तुना निच्चासँ घेर देलहुँ तऽ ओकरासँ भी जाइत छै तेसर अहाँकेँ भए गेल कि स्प्रे तेस्प्रे कए देबै बढ़िआँ तरिकासँ तऽ ओकरोसँ जे छै कीड़ा मकोड़ा कम लागत चौथा भए गेल चौथा भए गेल अहाँकेँ नाला नही बनय लए देबै अगल बगल तऽ ओ एकटा बढ़िआँ उपाय भए जाइत छै नाला ताला नहि बनय लए देना चाही पाँचवा भए गेल पाँचवा भए गेल अहाँकेँ गार्डेनिङ्ग गाछके कनिटा कोनो तरहसँ काटैत ताटैत रहबाक चाही इएह पाँच तरहके चीज बतेलहुँ इएह पाँच चीज ओकरामे होइत छै ई पाँच चीजके जखन अहाँ पाँच चीज पर कमाण्ड कए लेबै पाँच चीज जखन सहि तरिकासँ कए लेबै अहाँ तऽ ई भए जायत अहाँकेँ एकरामे कोनो जादा दिमाग लगाबैके आवश्यकता नहि छै आओर पेड़ो पौधामे अहाँकेँ कनिटा जमीन तमीनके जाँच कराबै पड़त जमीन तमीनमे की होइत छै अन्दरोमे बहुते ई रहैत छै बहुत किछु फायदेमन्दो रहैत छै बहुत कीड़ा सभ खराबो रहैत छै साइडसँ कोरि देबै साइडसँ कोरिके साइडसँ कोरिकऽ ओकरामे पानि दैत रहबै ने बढ़िआँसँ पुष्टके आओर ओकरामे फेर पाँच चीज बतेलहुँ है अहाँके ओ पाँच चीज दै कऽ सही तरिकासँ जखन कए देबै तऽ ओ भए जेतै ओकरामे कोइ खास आवश्यकता नहि छै आओर किछु करैके